जी दीदी हेलो दीदी मैं मैं ब्लाउज़ सिलवाना चाहती हूँ आपसे तो दीदी मुझे आप ब्लाउज़ सिल सकती हो क्या जी मुझको डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ चाहिए दीदी दीदी मेरे पास ऑर्गेन्जा में आता नई है ऑर्गेन्जा साड़ी उस चीज़ का ब्लाउज़ है जी डिज़ाइन में ब्लाउज़ सिलना है मुझको जी गले में डिज़ाइन चाहिए आस्तीन में डिज़ाइन चाहिए तो वह आप आपके हिसाब से डाल देना आप आस्तीन में डिज़ाइन हाँ और हाँ चलिए चलिए आइए और दीदी आप प्राइस बता दीजिए साढ़े चार सौ रुपये जी दीदी जी दीदी और दीदी मेरे बच्चे के लिए सूट भी सिलवाना है तो उसके लिए उसके लिए बताइए आप क्या प्राइस है बेबी गर्ल मैम जी दीदी मुझे फ्रॉक़ सिलना है उसके लिए कपड़ा बताइए कितना लगेगा मेरी गुड़िया है नौ साल की फुल बाँह जी दीदी फुल बाँह जी दीदी जी दीदी तो मैं कपड़ा लेकर आ जाऊँगी तो आप मुझे उसका प्राइस बता दीजिए दीदी मुझे कल परसों चाहिए हाँ एक दो दिन हाँ अर्ज़ेन्ट है जी शादी है दीदी ठीक है दीदी दीदी जी ठीक है दीदी